मेरे द्वारा बनाया गया सबसे मुश्किल खाना बाटी है तो कि जब मैंने पहली बार बाटी बनाई थी तो मुझे बाटी बनाते समय अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा था क्योंकि बाटी बनाने के लिए पहले उपलों को जलाना पड़ता है और उपलों के अंगारे बनाने पड़ते हैं और जब उपलों को जलाते हैं तो उसमें से धुआँ निकलता है और मुझे उस धुएँ से बहुत ज़्यादा एलर्जी है और जब मैं बाटी बना रही थी तब वह धुआँ मेरे आँख के अन्दर चला गया था जिससे मेरी आँखों में बहुत परेशानी हुई थी मेरे आँख में आंसू आ गए थे मेरे आँख लाल हो गई थी मुझे ऐसे अनेक प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ा जब मैंने बाटी पहली बार बनाई थी और उपलों में जो अंगारे करते हैं उनमें बहुत जो हम बाटी सेकते हैं उपलों पर उन अंगारों पर जब उनमें बहुत ज़्यादा आंच होती है और जब हम बाटी सेकते हैं तो हमारे हाथ जल जाते हैं उंगली जल जाती है और वो आंच बहुत ज़्यादा लगती है और आंच इतनी ज़्यादा लगती है कि मैं वह आंच सहन नहीं कर पाती हूँ और इसलिए मुझे उस आग से आंच से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो जब मैंने पेहली बार बाटी बनाई थी तो मुझे ऐसे ही अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा था इसलिए मेरा अनुभव बाटी के लिए ऐसा रहा कि मैं अब दोबारा कभी ऐसा खाना बनाना पसन्द नहीं करूंगी जिससे मुझे ऐसी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़े